हिंदु संस्कृति में घणे ई रीति रिवाज असां मनाईंदा आयूं जीअं त ॾिआरी ते जे मौके ते असां पंहिंजे घर में रंगोली सां घरनि खे सजाईंदा आहियूं रंगोली ठाहिणु सां घर जी सजावट बि थींदी आहे ॿारनि खे रंगोली ठाहिणु वधीक सुठो लॻंदो आहे सूर्य भॻिवान खे सनानु करे जल अर्पित करण सां असांखे घणी शांती मिलंदी आहे तिलक या कुमकुम लॻाइण सां मन शांति रहंदो आहे हिंदू धरम में रोज़ु मंदरु वञी करे पूजा करण पूजा पाठ करणु इश्वरु जी किरपा मिलंदी आहे घणे ई हिंदू सूमरु ॾींहुं शिवजी जे भॻिवान जे जल जल ज़रूरु अर्पित कंदा आहिनि मंगलवार जे ॾींहुं हनुमान जी जी पूजा अर्चना कंदा आहिनि हिंदू धर्म में असां मञींदा आहियूं की ईश्वर जी आराधा आराधना करणु असां असांजो सभई कमु सुठे नमूने पूरा थी वेंदा आहिनि